हमसब जे घरमे घुसै छियै ने तऽ हमर सबके चप्पल जूता सब बाहरे रख दय छियै हमर सबके हिंदू धरममे इहे हइ जे गायके गोबर से घर अङ्गना नीपके लक्ष्मी पूजा जैसे भेल तऽ ओहिमे लक्ष्मीके पूजामे हमसब अङ्गना घर नीपके लक्ष्मीजीके स्वागत करैत छियै जैसे गायके मूतो भेलै तऽ बहुत नीक भेलै हमसबके कोनो बीमारी यदि होइत छै तऽ ओहिमे कुमार गायके गौती कोनो कोनो बीमारीमे बच्चा सबके पीआ दय छै आओर गायके जे मूत छै ओ रोगके कोनो कोनो जे हइ कि हमरा सबके यहाँ नील गाय छै तऽ गायके मूत छिड़काव कऽ दय छै ओहिसे ओहिसँ मतलब नील गाय ओहिमे नहि टपैत छै गायके मूत एते शुद्ध छै आ गोबरके तऽ बाते नीक हइ गोबरके बात जे हइ जैसे की हमरा सबके यहाँ होइत छै लक्ष्मी पूजा तऽ माय बहिनके कोनो बहिनके जैसे शादी होइत छनि ताहिमे गौड़ी गणेश बनाओल जाइत छै गायके गोबर से ई सब गायके गोबर बहुत नीक छै आ बहुत काममे अबैत छै खेतोमे भेलै तऽ खेतोमे हमनी सबके गायके गोबर पटबैत छियै ने से खाद बनैत छै इहे सब बात हइ आओरो हम विशेष कथी कहू गायके गोबर काफी लाभदायक छै लेब लेबै गायके गोबर